हमर जे मधुबनी जिला अछि ओ नेपालक सीमावर्ती सेहो अछि हम अहिठामक लोकके विषयमे ई कहऽ चाहै छी जे अहिठामक लोक अहाँकेँ से सहज सरल आ श्रम करै वाला होइ छथि मुदा एखनो से हम देखै छियै जे जे सहज सरल होइ छै ओकरा छल नहि कयल होइ छै ओकरा सङ्गे अहिठामक एखनो जे भौगोलिक अवस्था छै ताहि मे ई देखै छियै जे सिचाईके प्रबन्ध कियातऽ कृषि विशेष छै क्षेत्र आब ओना सड़कके सुविधा खूब भऽ गेलैया सतावन एन एच जे छै से एकदम जोड़ि देलकैया आसाम तक इम्हर गाँवे घरे सौँसे जे छै स्टेट हाइ वे से लऽ कऽ जे घर गाँवके जे पञ्चायतके जे सड़क सभ अहि सेहो सभ एहि सॅं की भेलैया एक दोसरसँ कनेक्टविटी बढ़ि गेलैया सम्पर्क जे छै से बढ़ि गेलैया तऽ लोककेँ छै लेकिन कल कारखाना नहि रहलासँ से लोकक जे आयके साधन छै से सिमित भऽ गेल छै व्यवसाय वाणिज्य जे छै से एहन क्षेत्र तऽ छै नहि दैनिकमर्राके जे छै रोजमर्राके जे काज छै ताहि मे चलै छै तऽ सरकारकेँ अहिपर ध्यान देबाक चाही जे अहिठाम जे कल कारखाना लगतै लोकके वाणिज्य व्यवसायके जे बढ़तै कृषि आधारित जे उपज छै तकर जे लागत मुल्य छै सेहो एकरा सभकेँ भेटै तऽ अहि सभपर सेहो सरकारकेँ ध्यान देबाक छै नेता लोकनि अपन एहिमे एथी करथि